हाँ हलो दुकान है अपना दुकान है फल फूल का तो नहीं है किराना है हाँ सब सब कुछ का दुकान है हाँ वही अनार का जूस है संतरा का है यही सब यही सब जूस है और ऊ ठंडा है आप कौन तिरा लीजिएगा मुसम मौसम्बी का है अनार का है केला का है

संतरा का है हाँ तो ऊ सब है ऊ भी है मौसम्बी है हाँ अनार का अनार का बहुत महँगा है एक गिलास का दाम पचास रुपया पड़ता है

हाँ यूँ भी पच्चीस पच्चीस तीस रुपया पड़ता है तीस रुपया पड़ता है संतरा का पड़ता है हाँ आम का तो नहीं बनाते आम है आम दो सौ में दो किलो मिलता है

केला पचास का दर्जन है

हाँ ठीक है आइए दुकान पर आइए क्या लेना है घर के लिए

हाँ ठीक है आइए रेट भी लगा देंगे किराना भी सामान है हाँ कड़वा तेल जैसे आलू प्याज़ ई सब सब हैं हाँ हाँ सब कुछ रखते हैं आप आइए आप आइए ठीक है आइए